हमारे गाँव में जैसे की जयापुर जयापुर में जैसे कि सड़कों पर जगह जगह पानी रहता है बच्चे लोग को जाने के दिक्कत होता है बारिश होता है तो इतना कीचड़ हो जाता है मोटर साइकल गाड़ी आने में भी दिक्कत होती है दिक्कत होती है जैसे कि हमारे सड़क पर चकरोट नहीं हैं इसीलिए कीचड़ बहुत होती है और प्रामरी स्कूल में प्रामरी स्कूल में बच्चे लोग को बच्चे लोग को टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं तो बच्चे लोग इधर उधर घूमते हैं वह टीचर का कोई महत्व ही नहीं रहता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए